हम जखन स्नातकमे रही तखन सी आइ एल के एकटा वर्कशॉप केने रही जाहिमे अनुवाद सम्बन्धी प्रशिक्षण देल गेल रहै जकर कि केन्द्रमे मैथिलीसँ आन भाषामे अनुवाद सएह रहै आओर ओकर बाद बहुत रास अनुवाद करैके मौका लागल जाहिमे सोर्स लैँग्वेज सेहो मैथिली रहै आओर कएक बेर टारगेट लैँग्वेजसँ मैथिली रहै आओर बहुत रास पोएट्रीके अनुवाद करैके मौका लागल आओर ओहि क्रममे सिखलहुँ जे शब्दानुवादमे कोन कोन सावधानी बरतबाक चाही आओर कतऽ कतऽ भावानुवाद बेसी अग्रसर हेबाक चाही दुनूमे की अन्तर भेलै तऽ नीक अनुभव रहल आओर एखनो जखन कखनो मौका भेटैए अनुवाद कएल करैत छी